جی جی مل جائیں گے جی سر ہمارے یہاں دیکھئے بہت اچھی کوالیٹی میں اور طرح کی اور ہر کمپنی کے پن ہمارے یہاں مل جائیں گے سر آپ جو بھی کمپنی کے پن لینے چاہتے ہیں تو اسے نوٹ کروا دیں ٹھیک ہے سر آپ کو کس کمپنی کی چاہیے سر جی جی مل جائیں گے سر ہمارے یہاں پن اور کاپی کتاب کے تعلق سے مطلب اچھی اچھی چیزیں اچھی کوالیٹی کے سب دستیاب ہیں سر آپ کو جو مل جائے گی جی جی مل جائیں گی سر جی آپ کو پرکاش سر کوالیٹی دستیاب ہے ہمارے پاس کتنا چاہیے سر آپ کو کتنا چاہیے کتنی تعداد پینسل کتنے ہو جائے گا سر سر یہ بھی ہو جائیں گے ساری کوالٹی دستیاب ہیں آپ جو بتائیں گے بعد میں چاہیے سر ٹھیک ہے سر مل جائے گا آپ کو سر اور کچھ سر دکان یہ صبح ہماری نو بجے صبح سے لے کر شام جب بھی آئیں سامان آپ کو دستیاب تھینک یو بہت بہت شکریہ